तुस मिकी दस्सो कि तुस बचपन च केह् केह् खेढां खेढदे हे और अज्ज दे समें च तुस केह्ड़ियां खेढां खेढदे ओ और तुस खेढें गी किस तरिके कन्नै दिखदे ओ के खेढां खैढने कन्नै इंसान गी केह् फायदे होंदे के अगर कोई ज्यादा खेढदा ऐ ते उसदे केह् नुक्सान होंदे ते बच्चे गी किन्ना चिर खेढना चाहिदा किन्ना चिर पढनां चाहिदा ते खैढा किस प्रकार कन्ने साडे जीवन दा हिस्सा बनी सकदियां न और किस तरिके कन्नै साढ़े शरीर गी फिट रक्खी सकदियां न इदें बारे च तुस ऐ दस्सो कि थुहाड़ी टीम ऐ जेहड़ी ओह् केह्डी ऐ तुस केह्डी केह्डी खेढां खेढदे ओ जेह्डियां राश्ट्रीय अंतर्राश्ट्रीय स्तर उप्पर खेढियां जंदियां न उंदे बारे च मिगी जानकारी देओ कूद चलदे है अज दै जमाने च जैहडै खैल कूद च बडा गै फर्क ऐ पराने जमाने दै मूडे हौंदे है औह फिट शिट सारा किस हौंदे है उदां पराने तुसे गी पता पराने जमाने दि गैमा केह् केह् हौंदी ही खौ खौ कबड्डी केह् केह् खेढदे हे अज उस लेबल ते अज्ज लेबल च बड़े अग्गे तक पुज्जी गेदा ऐ नेशनल लेबल तक पुज्जी गेदी ऐ ठीक ऐ और कबड्डी दा में सनाआ कबड्डी बिच्च जेह्ड़े मुड़े होंदे न किन्ने फिट होंदे न सबेरे सबेरे उट्ठना ते रन्निंग करना ऐ करना ओह् करना ऐक्सरसाइज करना मतलब बैस्ट मतलब स्पोर्टस स्पोर्टस इक बड़ी गै अच्छी चीज़ है स्पोर्ट्स न हर इक बच्चा हर इक बच्चा ने ना स्पोर्टस खेढना चाहिदा हून मतलब के मेरा कोला सारा मेरे कोल सबसे अच्छी स्पोर्टस जेहड़ी है मिं लगदी क्रिकट अच्छी लगदी मतलब बैट बाल खेढना बैट बाल खेढना गै अच्छा लगदा जेल्लै निक्के होंदे ऐ अस खेढदे हे बैट बाल सबेरे सबेरे चली जाना सबेरे सबेरे उट्ठियै चार पंज बजे उठदे हे इक गर्मी दा मौसम होंदा हा अस खेढदे हे ठीक ऐ खेढने कन्नै सारा केह् है कि इक बाड्डी फिट रौंहदी तां खेढदे हे अस ठीक ऐ ते साढ़ी बाडी च अनर्जी औंदी ही इक अज्ज जियां हून अस बड्डे होई गेदे आं हून कम्म काज ते खेल कूद गै छुटी गेदा ऐ ओह नैशनल लेबल तक इटरनैशनल लेबल तक निक्के निक्के बच्चे अग्गे तक पुज्जे में सोचना के अस की नेईं पुज्जे कोई बी पुज्जी सकदा है बट्ट मेह्नत चाहिदी ऐ सबेरे सबेरे बंदा उट्ठियै रन्निंग करो डाइट अच्छी रक्खो उटठियै प्रापर माटिबेशन माटिबेशन रहे बंदे दी हर इक चीज़ बंदे दी जिनें गी में ऐथलैिकट बी करना ते रन्निंग बिच्च के करना होन्नां सबेरे शामी में दौड़ लान्ना होन्नां आर्मी दी भर्थी ही फिर जाना में दौड़ना में कोई दस किलो मिटर दौड़ना फिर डाइट खानी चने बगैरा खाने मतलब पूरा गै दिन साढ़ा अच्छा होंदा हा स्पोर्ट बड़ी अच्छी चीज़ है ओह्दे कन्नै बदां बहुत ही अग्गै बधी सकदा है ओह्दे बिच्च जाॅब बी मिली सकदी स्पोर्टस बिच्चा असेंगीजाॅब बी मिली सकदी अच्छी अच्छी लैबल तक अस बाह्र जंदे बाह्र कन्ट्री बिच अस जाई सकदे अस स्पोर्टस बिच्च अस हर इक चीज़ कर सकदे आंअस बस औह्दे आस्ते आसेगी चाहिदी मैहनत मैहनत अगर हौ ना मेह्नत अगर तुंदे बिच्च है ना तुस किश बी करी सकदे ओ स्पोर्टस इक बड़ी गै बैस्ट चीज़ बनाई दी अज्ज दे टैम च स्पोर्टस लैबल बड़ा गै अग्गे तक पुजी गेदा ऐ